आतां आमकां बागकाम करपाक खूब आवड आसा तशीच आमची आवय बापाय हे शेत रोवनच आमकां ल्हानाचे व्हड केले शिक्षण दिलें पूण आतांचीं भुरग्यां जीं आसा पळय तेंकां ही आवड ना कारण आतांचे भुरगे शेतां काम करप म्हणजे कमीपण समजतात तशेंच आमी आतां शेत रोयतात आतांचे भुरग्याक कितलेंय सांगलें तर ते शेता काम करपाक तयार नासतात आतां आमी जें कितें रोयलें आसा तेजें जें फ्रूट कितें मेळटा तें ते खातात पूण तेंकां कोरून खावपाची मातशी सुद्दां इच्छा ना आतां पयलींच्या लोकांनी पळय फक्त हे शेतान काम करून सगळो संवसार केलो पूण आतां कोणूच तें करपाक सोदना आनी आमकां आजून आमी आसो पर्यंत तें आतां करतले आनी फुडें हें चलतलेंच अशें ना